हा ट्रेविल यात्रा मां हिकु दफ़े यूपी साइड वञण वारी हुअमि कंहिंजे रिलेटिव कंहिंजे रिश्तेदारनि जी शादी हुई मूंखे इहो चयो उन्हनि चयो घर मां तूं वञ ॿार वठी वञु जेसि इहे मूंखे गाॾीअ ते चाढ़े बि आहिया अकेली पहिरियों दफ़ो ॿार वठी करे पहिरियों दफ़ो मां गाॾीअ में चढ़ियमि ॿारनि सां अकेली पर अंदर चढ़ियमि यूपी साइड वञणो हुयो भैयन जा न ॿुधंदी हुम भैया हीअं भैया हीअं भगवान खे याद केंदे कंदे त वयमि भगवान नाम सिमरण कंदी वयसि अंदरु इहे मूंखे चाढ़े आहिया वेठमि सॼी वाट मां पंहिंजी नाम सिमरण कंदी रहियमि आख़िर ताईं जेॾीमहिल पंहिंजी मुंहिंजी मंज़िल अची वई पहुतमि पंहिंजे मां रिश्तेदारनि सां मिलियमि उन्हनि सां हालु अहिवालु कयो उन्हनि मूंखां हालु अहिवालु पुछो भगवान जी दयी सां अहिड़ी काई ॻाल्हि न थी अहिड़ी काई चिंता जी ॻाल्हि न हुई हा अंदर में डप ज़रूरु हुओ पर डप भउ भॼी पियो सिधो अची मां पंहिंजे पहुंतमि घरु पहुंची करे मां हिननि सभिनी खे ॿुधायो पंहिंजे हिननि खे सूचना ॾिनी मां सुख सां पहुतमि घरु अची करे मां थधा थधा साह बि खणा हरु अची करे मां पंहिंजो दिलि खे आथत बि डिनो अहिड़ी तरह मां पहुची वियसि पहिरियों दफ़ो जिंदगी में अकेलो सफ़रु